औ

फुलकुरि सनानि दामा सिक्सटिन थावजेन खोनाबाय

खोनाया बियो फ'र थावजेननि दङ बानायहोबा बिदिनो मास मोनसेसो लानो हागौ फुलकुरिया सिक्सटिन थावजेननि दं फिफ्थिननि दं फिफ्थिननिया एसे फिसासिन जागोन आरो नोंनो माखौ नांगौ नोंनो माखौ नांगौ लिंलाबबो दंमोन बेयो नाइन थावजेन खोनाबाय नोंनो नांगौ बबेहाय गानलांनो बबेहाय गानलांगोन ए दिनैहाय मोननाय नङा दिनै सोलाबा नोंनो माखौ नांगौ नोंनो माखौ नांगौ दे लादो होनबालाय नाइन थावजेननि हरनोसै आं

गाबोन फैदो

फैसाया दे केश होफैब्लाबो जागोन दे होनबा दे औ दे